हमरा अपने समाज सेवा नीक लगैया तखन से हमरा तऽ गाँवमे माता राम छथि हुनका छोड़ि कऽ हम नहि जाइ बड़का बच्चा हमर रहै छथि बैंगलोर मे ओ कहै छथि तु माँ अतय चलि आ धैर नहि हमरा बैंगलोर नहि नीक लागि रहल अछि हमरा अपना गाँवके समाज सेवा नीक लागि रहल अछि तैं तऽ छोटका बच्चा हमर पढ़ि रहल अछि पार्ट वन मे अछि छोटका बेटा हमर ताहि दुआरे हम ओ बच्चा के पढ़ाए सकै छी हम बच्चा के पढ़ाए कऽ हम कतौ अपन दुनिया दारी देखब अखन हम कतौ नहि जाएब आ दीदी हमरा कतौ नहि नीक लगैया हमर अपन मिथिला देश छोड़ि कऽ मिथिला वासी के छोड़ि कऽ हमरा दोसर देश नहि नीक लागि रहल अछि बड़का बच्चा तऽ बहुत कोशिश केलक जे माँ तू एतय आबि जो हम गरीब लोक छी हम शहर मे जाकए रहब से हमरा ओतए औकात नहि अछि हम शहर मे जाकए रहब एकटा बूढी माँ अछि हुनके लग रहै छी हुनके सेवा करै छी आ हुनके सेवा रहि कऽ अपन अपन समाजो के सेवा केलहुॅं